जय झूले जीअं त महाराष्ट्रा में बॉम्बे शहरु आहे ई फिल्मनि जो मर्कज़ हिते थिएटर वग़ौरह घणा ई आहिनि जंहिंजे करे हर तरह जा थिएटर आहिनि झूने ज़माने वारा हिकु फिल्म वारा थिएटर हर कंहिंखे जीअं त फिल्म ह फैमिलअ में हर कोई पंहिंजे पसंदि जी उहा फिल्म ॾिसणु चाहींदो आहे त उन्हनि जे लाइ मल्टीपलैक्सिस बि खुलियलु आहिनि जंहिंमें सभु माण्हू हिकु ई परिवार जा माण्हू अलॻि अलॻि फिल्म ते वञी ॾिसी सघंदा आहिनि ऐं ॿार पंहिंजे हिसाब सां गेम पार्लर में मज़ो करे सघंदा आहिनि छो त जीअं माण्हू अॼुकल्ह पंहिंजे पंहिंजे पसंदि पंहिंजी ई ख़ुशी ॾिसनि था त हुनजे लाइ ड्राईव इन थिएटर बि खुलिया आहिनि त पंहिंजे ही कार में पंहिंजे ई फैमिलीअ दोस्तनि सां पंहिंजे सहूलियत मुजिबि पंहिंजी जॻहि ते वेही करे ॾिसी सघंदा आहिनि फिलिम इहो बि ॾाढो नओ फैशन आहे लॻभॻि फिल्मुनि स झूने ज़माने जे थिएटरनि में असी खां सौ रुपिया टिकट हूंदी आहे त मल्टीपिट पलैक्सीस में ॿ सौ खां ट्रे सौ चारि सौ ताईं टिकट वेंदी आहे सुम्ही करे ॾिसनि वारा बि थिएटर खुलिया आहिनि जंहिंमें आराम सां तां टंगू सिधियूं करे सुम्ही करे ॾिसी सघंदा आहियो उहे बि थिएटर ॾाढा सुठा आहिनि